हेलो हाँ सर हम सुमित बजै छी कहलहुँ जे हमरा किरकेटके बारेमे जानकारी लेबाके छल कनि सिखनाइ छलै अहाँ तऽ कोच छिए ने तऽ कोना कि फी छै सेसब कनि बतेतिए कि करऽ पड़तै हमरा हूँ कतऽ आबऽ पड़तै अच्छा अच्छा कतऽ लैके अइ एडमिशन

हुँ हुँ तऽ आओर हुँ

जेना किसब सर नियम कानून छै एहिमे कि करऽ पड़तै हमरा अपना एज ए कैन्डिडेट हुँ हुँ नहि नहि अण्डर नाइन्टीन नहि नहि सर अण्डर नाइन्टीके लेल करबै हाँ हाँ

हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ

अच्छा अच्छा तऽ आओर सर कि करऽ पड़तै फेर आओर जेना सर हमरा कि कोना टाइमिङ्ग लगतै नहि लगतै इएहसबके जानकारी हुँ हुँ

जी सर हमरा बऽ बोलिङ्ग करैके छै

हुँ

हुँ हुँ

अच्छा तीन चारि अटेम्प्ट

हाँ हाँ हुँ ठीक छै ठीक छै सर ठीक छै ठीक छै सर हम आबि रहल छी